بسم اللہ ہوٹل سے بات ہو رہی ہے جی میں نے کھانے کا آرڈر کیا تھا ابھی تک آڈر ملا نہیں ہیں

ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے مہمان آئے ہوئے تھے اچھا اچھا بارش ہو گئی ہے ہاں بارش تو ادھر بھی ہوئی ہے اچھا کتنا تو ٹائم لگ جائے گا ڈیلیور آنے میں ہاں مہمان آئے ہوئے تھے جی جلدی کر دیں گے

نہیں نہیں آپ کسی طرح سے بھی کھانے پہنچوائیے مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے ٹھیک ہے